تجارت میں کام کرنے کے لیے قابلیت اور مہارتیں ضروری ہوتی ہیں یہاں کچھ اہم مہارتوں کی کو بتاتا ہوں مصنوعات یا خدمات کو موثری سے بیچنے کی قابلیت بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے افراد وقت اور منافات کا موثر طریقے سے انتظام کرنا اور ان کو نگرانی کرنا بہترین انتظامی مہارتوں میں سے ہے مصنوعات یا اعتماد اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشہیر کرنے کی مہارت ضروری ہے مالی ریکارڈز کی مدیرت مالی منصوبے بنانا اور تجارتی تجربے کرنے مہارت ضروری ہوتی ہے اس میں تجارت کے شعبوں میں تجربے کی اصلی بہتر تصمیمات کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے یہ مہارتیں تجارت میں کام کرتے وقت آپ کو کامیابی کی راہوں میں مدد فراہم کرتی ہے